हा दादा तव्हां तव्हां खे मेडीक्लेम कराइणो हो त तव्हांजी एज घणी हा अठहठि तव्हाजो मेडीक्लेम ॿियो कुझु बिमारी कहिड़ी अथव भाई ब्लडप्रेशर थियो डायबिटीज़ थियो या कुझु त माना अ ॿिए तव्हांजे घर मां कंहिंजो मेडीक्लेम भई ॿिया घणा मेंबर अथव हा त हाणे दादा ॻाल्हि इअं थींदी तव्हांजो मेडीक्लेम थींदो कुझु इअं लाइलाज़ु बीमारी न हुजेव जे तव्हांजो थींदो तव्हांखे बि फ़ाइदो मिलंदो पर तव्हांखे पुट जो नूंहं जो ऐं बबले जो इन्हनि जो अलॻि थींदो तव्हांजो अलॻि थींदो ऐं फ़ाइदो ॿिन्ही खे ई मिलंदो त तव्हां अलॻि अलॻि कराइजो इन ॿिन्ही जो जी पर तव्हांजी एज वॾी आहे त तव्हांखे बेनीफिट मिलंदो पर थोरो घटि त हुननि खे वधारो मिलंदो त हुननि जो अलॻि लाराहियो तव्हांजो अलॻि लाराहियो हा त तव्हां अचिजो भले ऑफिस में जे तव्हां चओ त मां घरु अचांव तव्हांजे एड्रेस ते हा हा हा ऐं तव्हांजा डॉक्युमेंट्स अन ओ इअं हुजनि की सभिनि में खपनि था उहे सभु खणी अचिजो जंहिंमें एड्रेस प्रूफ हुजनि हा हुनमें तव्हांखे हींअर ॾिसो पान कार्ड आहे बैंक अकाउंट जो और आधार कार्ड इहे तव्हां सभिनी जा खणी अचिजो हा त तव्हां टाइम केॾीमहिल ईंदव तव्हांजो नालो छाहे ऐं ॿी ॿियूं बि स्कीमूं घणियूं आहिनि जीवन बीमा आहे उनमे बि ॾाढी मस्तु इस्कीम आई आहे उनमें बि ॾाढो फ़ाइदो अथव त तव्हां तव्हांजे पुट खे भले वठी अचिजो गॾु त तव्हां सम्झी वठिजो ही मेदीक्लेम त तव्हां लाराहियो ई त हुन ॿियूं बि स्कीमूं घणेई आहिनि ऐं उन्हनि में फ़ाइदे वारियूं बि आहिनि तव्हां तव्हांजी हा हा हा हा हा अचिजो अचिजो दादा